जय झूलेलाल हिते तीर्थ घुमण जा त ॾाढा सारा स्थल आहिनि जीअं त हिन काशी आहे मथुरा आहे हरिद्वार आहे वृन्दावन आहे पोइ मथुरा पोइ आहे हिन ज्योतिर्लिंग ॿारहं ज्योतिर्लिंग आहिनि हुते पाण द्वारका आहे न हुते पाण हुते मंदर में द्वारकाधीस आहे हुनजे करे मथुरा में आहे जे कृष्ण भॻवान जी पूॼा थींदी आहे अन हुते बोट में वेही करे पाण हुन पार्क थिए वञण जो हूंदो आहे त हुते वञी करे पाण वञी सघूं था अन हुते सुबुह जो आरती बि थींदी आहे अन साम जो बि आरती थींदी आहे अन हुते ॾाढा सारा उ लॻंदा आहिनि हुते घुमण जो अलाई सारो आहे द्वारका में बि आहे अन मथुरा में बि आहे अन हरिद्वार में बि आहे अन अमृतसर आहे अमृतसर में त घणो ॾाढो सुठो मंदरु आहे मंदर जे विच में मंदरु आहे अन सभु जॻहि ते पाणी आहे विच मंदरु आहे अन मंदर में अ पूजा थींदी आहे न मंदर बि पूरो सोन जो आहे मंदरु हुते अमृतसर में अन हरिद्वार में बि हं नदी आहे हुते सभु सनान बि कंदा आहिनि गंगा आहे अन हुते सभु नदियूं बि आहिनि हुते सभु नदी में सभु सनान बि कंदा आहिनि अन हुते घुमनि जी सारा अलॻि अलॻि अलाई सारा मंदर आहिनि हुते पाण घुमी बि सघूं था हुते ॾाढो सुठे नमूने असां पाण हिते पाण वेंदा आहियूं मंदर में किथे बि त उते पाण कुझु बि वस्तु बि खपंदी आहे हुते ॿाहिरि त हुते ॿाहिरि स्टॉल बि लॻल हूंदा आहिनि न त जे करे हुते मंदर जो सामान सभु मिलंदो बि आहे जेकी एंटिड़ी आहे सभु मिलंदो आहे अन हुते घुमण जो बि उते मंदर में बि वञी करे शांती मिलंदी आहे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मंदर में हिन जे करे द्वारका में बि आहे त द्वारकाधीश आहे अन जीअं करे आहे ॿियो आहे मंदरु हुते द्वारका में बेठ द्वारका वञिणो हूंदो आहे त पाण खे बोट में वेही करे पाण हुते बेठ द्वारका बि वञू सघूं था अन काशी बि आहे हुन काशी में ॾाढो सुठो मंदर आहे अन अमृतसर में द्वा हरिद्वार में पोइ सभु जॻह ते मंदर ॾाढा सुठा आहिनि उन हुते वञी करे पाण यात्रा जा स्थल सुठा आहिनि हुते वञी करे पंहिंजी यात्रा सभु सुठी सफ़ल करे सघूं था पाण हिन पंहिंजी यात्रा ॾाढी सुठी नमूने सां वेंदी आहे सभु जॻहि ते अन हुते ॾाढा सारा मंदर आहिनि हुते जो इन जो वाइब्रेसन बि अलाई सुठो हूंदो आहे मंदर जो अन हुते वञी करे पाण शांती सां पाण थोरी देरि वेही करे पाण भॼनि बि कंदा आहियूं हुते वञी करे हिन भॻवान जा भॼनि बि हुते गाईंदा आहिनि हुते आरती बि कंदा आहिनि सभु सुठे नमूने सां हुते ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त असां ऐं अलाई जॻहि ते हिते त्योहार में बि असां कुझु बि त्योहारु हूंदो आहे त असां पाण पहिरीं मंदर में वेंदा आहियूं त पहिरीं मंदर में बि भॻवान जा के जेके बि भॻवानु हूंदा आहिनि हुननि जा दर्शन कंदा आहियूं पाण अन उन्हनि खे दर्शन करे अन पाण हुनखे पंहिंजी जेको बि मनोकामना हूंदी आहिनि उहो पाणनि भॻवान खे चईंदा आहियूं की न असांजी ई मनोकामना आहे तव्हां असांजी मनोकामना पूरी करिजो कुझु बि हूंदो आहे पाण मंदरु अहिड़ो स्थल आहे त हुते वञी करे पाण उते अ शांती सां वेही करे मंदर में उते पाण ॻाल्हाए सघूं था अन शांती बि मिलंदी आहे जय झूलेलाल